हेलौ सार आङो माबानिफ्राय बुंदों क'क्राझारनिफ्राय बुंदों औ औ सार आमफ्राय सार आं नोंखौ नोंनाव जब माबाफोर जब ओंखारदों नामा बेनि सोमोन्दैसो सोंनो नोंनाव फन हरदोंमोन आङो साराथ' बे माबायाव मावनानै दंना औ ओमफ्राय सारा माबोरै माबोरै मोनामोन औ

औ औ औ

औ ओमफ्राय बे बे सार मावनायाव बे माबाफोर जबनि भेकेनसिफोर खालि दं नामा औ

औ ओमफ्राय सार सारा बेयाव बेसिम सफैनायाव मा मा खस्थ' सहाय बोनांखो जेनोबा माबोरै माबोरै मोनखो

औ होनबा बे माबा औ होनबा आङो बे लेखाफोरखौ मोजाङै फरायनानै लाग्रोनांगोन ना सिगाङावनो

औ औ होनबानो औ औ दे औ होनबा गोजोन्नाय थाबाय सार बेनि बेखौ खिन्थानायनि थाखाय औ दे